रोजाबनाया आंनि प्रपेसन नङा बियो आंनि मोनसे हबि थेवबो आङो गोबां माखासे फिसा फिसा प्रग्राम फ्राव आङो रोजाबबाय जेरै माब्लाबा स्पिसेल अकेसन फोर केपे फ्रावहाय सोरनिबा बार्टडे एबा बैसागु प्रग्राम फ्राव माब्लाबा इनभाइट खालामनानै बेयाव रोजाबहैनाय जादों आरो बेजों लोगोसे इसे इसे गेदेर कनपारेन्स फ्रावबो रोजाबबाय आं सिगां खिन्थु बे आं प्रपेसिनेल हिसाबै आं रोजाबाखै बेयाव रोजाबनो मोजां मोनो हिसाबै आं रोजाबदों बेयाव रोखोम रोखोमनि रोजाबनायखौ आं रोजाबबाय माब्लाबा बैसागु माब्लाबा कनपारेन्स फोर जायोबा जों रिलिजिआस गेडारिं फोर जायोब्ला भाक्ति सं फोर खन्नाय फोरबादि जोंबो रोजाबनाय जादों स' बेफोराव आंबो रोजाबनो मोजां मोनो खिन्थु आङो गेदेर मोनसे रोजाबनायजों मोनसे सिमां नुवाखै आरो